हँ आइ काल्हि के जे सम्पादन के जे काज छै से हमरा सबके तऽ ओते किताब या पोथी लिखय के नहि मौका भेटल हँ लेकिन हम अपन ककाजी सबके देखै छियनि जे ओ किताब लिखलथि पोथी लिखलथि आ ओकरा फेर ओकरा ओ संपादन केलथि केना संपादन कयल जाइ छै ओकर खास प्रक्रिया होइ छै एहिठाम सॅं ओकरा जे प्रकाशक जे छथिन तिनका ओ पठबै छथिन आ जहन पठौलथि तकर बाद ओ किताब प्रकाशित होइ छै एहि सम्बन्ध मे तऽ हम बेसी नहि जनै छियै लेकिन काफी देखलिए हँ जे संस्कृत अछि या मैथिली एकर प्रकाशक जे छथिन ओ प्रेस मे गेल आ ओकर बाद ओकरा ओ प्रकाशित करै छथिन आ जहन प्रकाशित भऽ जाइ छै तकर बाद ओ लेखक लग मे पहुँच जाइ छनि आ जहन लेखक लग मे पहुँचै छनि तऽ ओ अपन माध्यम सॅं पुस्तकालय मे या ओकर किताब सबके जे दुकान छै ताहि ठाम ओ दै छथिन आ तकर बाद ओ वितरित हुअ लगै छै